नव लख नव हज़ार नव सौ नवानवे अठ हज़ार अठ सौ अठ अठहठ टे लख टेटीह हज़ार टेटीह हज़ार वरी टे चारि लख चोएतालीह हज़ार चार चालीह सत लख सतहतरि हज़ार सत सौ सतरि